हेल' ओइ आं उदालगुरिसिम मोनफायबाय आं दा भैरबकुन्दआव बेरायनो थांनांगोमोन माबायदि थांनांगो लामाखो सिनायाखै आं गारियाव ज' थांनांगोन अ इयाव थानाय जागा रुम सुम मोनो ना मोना औ अ आरो जानाय सुबिदा दोङो ना गैया हटेलफोर दङ ना गैया इयाव आरो थांनायाव मा माने बासदो थांनांगोन ना इयावहा लागि मोनहैगोनना लांजोबो ने आरो जानायफोरा सोब मोनो आरो

आरो भाराफोरा बेसां लायो गारिनि भाराफोरा ए पन्सास आरो साहाफोरखोबो बेयाव अ साहाफोरखोबो मोजां हटेल दोङो ना

आरो मा होनो जागाया मोजां ना भैरबकुन्द जागाया मा आरो इयाव ना एबार फार्स्ट थांगोन ना आं इयाव अह' थांनो मोनाखै आं आं थांनाय लामाफोरखोबो माबायदि थांगोन गारिफोरखोबो आं दा मिथियाखै मायाव उथिनांगोन मा खालामनांगोन

भाराया पन्सास थाखा लागोन आरो ने

अ थानाय जागाफोरखोबो मोनगोन आरो थानाय जागा अर्डार अर्डार होब्लानो मोनगोन आरो ने ना बेदर सोब मोनो आरो ने जागाफोराबो मानसि मेल्ला जायोसां

अ पिकनिक जानो थांनाय बुहुद मानसि जायोर' ने आंबो थां आंबो मालायनिफ्राय मानसिनि मालायनि मिथिनाय मिथिनाय उनावसो फायदो आं सोंनानै फायदो आं इनिखायनो आरो नोंनियाव सोंफाबाय आरो नों खाथियाव नालाय

अ र' नोंखोनो सोंनानै नायनि होनना फन मारिबाय आरो दे होमब्ला दे